हेल' औ औ

जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनो लुबैदों होन्दों नामा औ जोंनि बर'फोरनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला आं बैसागु नैबे गोदान बोसोर बैसागु बे समाव जोंहा बैसागु फालिनायनि माखासे हाबाफारि थायो नैबेयाव बर'फोरा माबायदि बैसागु फालियो बेखौ नोंथाङा मिथिगोन नैबे फैबाय थानाय माने एप्रिल बा बैसागो दानाव नोंथाङा फैयोब्ला आं जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै मोसानाय बैसागु जानाय धोरोम फालिनाय बेफोर बाथ्राखौ माने मिथिहोनो हागोन आरो स्पटआव मोनो नोंथांखौ आङो लांनानै दिन्थिनो हागोन आरो बर'फ्रा माबायदि बाथौ धोरोम सिबियो बिनि अनगायैबो मानो बैसागु जानो थाखाय बर'फ्रा मा मा खालामो बेनि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जायो बेबायदियाव नोंथाङा जुदि फैयोब्ला आं नोंथांखौ मदद खालामनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जों बायदिसिना फोरबोफोरखौ फालिबावो जेरै मागो फोरबो ना बे मागो मागो फोरबोखौ फालिनो थाखैबो जोङो मागोनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो जों मागोखौ मा मा ओंथिखौ लानानै मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नैबे मागो फोरबोखौ नोंथाङा जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा माग दाननि माग दान जानुवारि दानाव फैयोब्ला जानुवारि दानखालिनो इंराजि जानुवारि दान गोग्लैयो आरो जोंनि बांलाजों जोङो माग दानाव मागोनि से खालाराव जोङो मागो दमासिखौ फालिनाय जायो बियावबो जोङो माबायदियै बर'फ्रा आबाद मावनानै गावनि न'खराव लाबोनानै माइ माइरंखौ माबायदि फिथा लारु आरो मा मा ओंथि लानानै बे मागो दमासिखौ फालिनाय जायो बेयाव माने मिथिगोन आरो बिनि अनगायैबो बाथौ खेराइ फोरबो फालियो बे बाथौ खेराइ फोरबोखौबो जोङो जोंनि खेराइसालियाव फालिनाय जायो नैबे खेराइसालियाव फालिनाय समाव बबे बबे आयदाखौ लानानै मा मा हाबाफारिजों जोङो खेराइखो फुजियो बिनि गासैबो हाबाफारिखौ जोङो एखदम सिस्टेमिटिक बानायनाय जायो बेखौबो जोंनि बैसागुनि गेजेरावनो माने फालिनाय जायो नोंथाङा बेयाव फैयोब्ला आं नोंथांखौ बिनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय नाजागोन आरो नोंथाङा बेयाव मिथिनो हागोन आरो आरो बिनि अनगायै औ लोगो हमफैनो हागोन बिनि अनगायैबो दंबावो जोंनाव गाननाय जोमनायनि दानाय लुनाय गायना फुनाय बेफोरखौबो नोंथाङा फैबोला मिथिनो हागोन